मुझे चंद्रमा जो ग्रह है वो बहुत ही आकर्षित करता है क्योंकि चंद्रमा की रोशनी शांति प्रदान करती हैं एक बहुत सुकून मिलता है चांद की रोशनी में और चांद की रोशनी में देखें तो हमें पूरा संसार अलग दिखाई देता है पूरा जीवन अलग हो जाता है तारों की जगमगाहट दिखती है इसलिए मुझे ग्रहो में सबसे आकर्षित ग्रह चंद्रमा ही दिखता है